भारत में भारतीय मीडिया को हम चौथा स्तम्भ कहते हैं जो भारत में हो रही सारी घटनाओं को किसी दूर बैठे स्थान से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे हम दिल्ली में दिल्ली में क्या घटना हो रही वह हम एक भारत कि किसी कोने में नहीं पता चल सकती है कि दिल्ली में कौन सी घटना हो रही है या मुम्बई में कौन सी घटना हो रही है तो हम न्यूस के न्यूस के जरिए हम भारत के किसे छोटे से गाँव या कस्बे में बैठे हैं तो हम हम वहाँ पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो जो भारतीय मीडिया है वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है जो भारत के जो छोटे से गाँव में बैठे है उनके तक कि तक भी यह चीज़ें पहुँच जा रही है जैसे प्रधानमंत्री ने अभी लक्षद्वीप का दौरा किया तो वह हमें कैसे पता चलेगा कि भ प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किया है तो हम हमें कैसे पता चलेगा वह भी हमें न्यूज़ के थ्रू जरिए पता चरेंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री यहाँ गए हैं या फिर आज हमारे देश के किसी नेता ने यहाँ जाकर किसी चीज़ का उद्घाटन किया यह सब चीज़ हमें न्यूज़ के जरिए ही पता चलती है हाँ न्यूज़ में होता क्या है कि जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनकी चीज़ें उनकी जो जानकारी है वह न्यूज़ के जरिए हमें पता चल जाती है जिससे कि क्या हम आगे क्या होने वाला है या किस जगह पर कोई दंगा हुआ है तो हम वह उस जगह पर जाने से बच सकते है और वहाँ पर जो चीज़ घट रही है उसके बारे में हमें घर बैठे जानकारी मिल ज मिल सकती है और मीडिया मीडिया में ऐसा है कि जो बड़ी घटनाएँ होती है वह बहुत जल्दी दिखाई दिखाई दे जाती है मीडिया को बोले तो बहुत अच्छा काम कर रही है बट मीडिया में ऐसा है कि जो वह चीज़ बार बार रिपिट करते हैं जो अच्छा काम हो रहा है पता तो है कि लोगों को अच्छा काम हो रहा पर वह में में मेरा मानना है कि आँप वही वही चीज़ें क्यों दिखाते हो जो अच्छा हो रहा है वह भी चीज़ दिखाए जैसे कहीं पर कोई दूसरी जगह पर प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो हमेशा ही दौरा करते हैं तो आप क्या उसी उसी को चीज़ दिखाओगे आप यह भी तो दिखाओ कि कहीं कहीं दुर्घटना हो गई है तो वह भी दिखाना चाहिए साथ में आप जो प्लस पॉइंट है वह भी दिखाओ नेगेटिव पॉइंट है वह भी दिखाओ आप सिर्फ अच्छा अच्छा ही क्यों दिखाते थोड़ा सा निगेटिव भी दिखाना चै हाँ कुछ मीडिया है जो मतलब मतलब प्लस प्लस ही दिखाती है नेगेटिव भी दिखाना चाहिए कि देश में क्या है क्या नहीं है कहाँ पर दंगा हो रहा है कहाँ पर नहीं हो रहा है या कहीं भी अच्छी चीज़ हो रही है और कहीं पर नहीं हो रही है तो यह सारी चीज़ मतलब मीडिया को निस्पक्ष अपना मत रखना चाहिए न की किसी नेता या राजनेता या फिर कोई उद्योगपति के दबाव में आकर अपना पक्ष नहीं रखना उसको निष्पक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए उसको दोनों तरफ की बातें सुनना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए न कि वह की सिर्फ वही वही ऊपर ऊपर ही जो चल रही ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए जो अंदर है वह भी दिखाना चाहिए साथ में किसी भी के साथ में भी भेद भाव नहीं करना चाहिए कि यह अमीर है तो इसकी न्यूज़ पहले दिखा दो यह यहाँ पर गरीब इंसान के साथ में कुछ हुआ है तो उनको दबा दो ऐसा नहीं करना चाहिए मैं कहना चाहिए जो मीडिया है न वह उसको भारत का चौथा स्तम्भ भी इसलिए कहते है कि वह निष्पक्ष अपना निष्पक्ष न्यूज़ दें इसलिए उनको चौथा स्तम्भ कहते हैं